बाइक चलाते समय क्या है कि हमें सभी प्रकार का ध्यान रखना पड़ता है जैसे कि अपने साइड पे चल रहे हैं कि नहीं अपन लेफ्ट में चलना है कि राइट में चलना है हाँ सिग्नलों का विशेष ध्यान देना है कि ग्रीन सिग्नल रेड सिग्नल वगैरह वगैरह और जो भी है अपना हेलमेड लगाना और जो साइड गिलास रहते हैं उनको अपन को साइड गिलास लगा के रखना गाड़ी पर हाँ सभी प्रकार की कि सुविधा सुविधा अपनाते हैं कि मतलब किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो या साइड देना साइड लेना सभी प्रकार से